हांव अशें म्हाका अशें जे कांयच अशें तितलो असो अनुभव जावना म्हणजे अनएक्सपेक्टेड जावपाचें सारकें आमकां तसो अशें अजून कांय जावना म्हाका तरी हांव जेन्ना अजून पर्यंत गेलां हांव चडशें धबधब्यार गेलां सो म्हाका अजून परेन तितलें तशें कांय जावना पूण हांव जेन्ना वतां तेन्ना फोटोज काडटा फोना वयल्यान आनी हांव अशें खंय गेल्या फोटो काडून मागीर म्हणजे वॉट्सएप इंस्टाग्राम अशे बीन घालता